غریب بچے کے لیے سرکاری لون وغیرہ جو ہے لینا اس کو بہت فائدےمند ہوتا ہے اور لون لینے سے کسی کے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کے پڑھائی میں سہولت ہوتی ہے اور ماں باپ اگر ہیں بھی اور بچے غریب ہیں تو بھی جو ہے سہولت ہوتی ہے اب اب یہ ہے کہ یہ چیزیں شہر میں آسانی سے جو ہے مل جاتی ہے لیکن یہی چیزیں دیہات میں جو ہے بہت سے پروف وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور بہت دقت آتی ہے تو دیہات کے بچے لوگ جو ہے اس میں اس چیز کا صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے پروف وغیرہ مانگا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے تو دیہات میں بھی آسانی سے غریب اور کمزور بچے کو پڑھائی کے لیے لون وغیرہ سہولت سے کیسے مل جائے اس بات پہ جو ہے کمیٹی کو اور پلس حکومت کو جو ہے دھیان دینی چاہیے اس سے دیہات کے بچے وغیرہ بھی سہولت سے سب سہولت سے پڑھ سکیں گے اور ان کو بھی جو ہے سہولت جو ہے ہو آئی ہوئے گی تو اس طرح دیہات کے بچے بھی پڑھنے لکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے جس طرح شہر کے بچے لوگ آسانی سے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حکومت کو اور پلس کارکنان کو